फसल उपजाबयके लेल सभसँ पहिने तऽ मौसम देखल जाइत छै जे कोन मौसममऽ कोन फसल सही रहतय ओहिके लेल सभसँ पहिने मौसम देखल जाइत छै ओहिके बाद देखल जाइत छै जे कोन समयमऽ जे छै से कोन फसल बढ़िआँ होयत जेना की कहय छै मकै भेलय गेहूँ भेलय मूँग भेलय धान भेलय चावल जेकरासँ होयत छै ओसभ चीज भेलय दलहनो फसल होयत छै जेना सरसो भेलय इएहसभ जे फसल होइए तऽ सभके समय मौसम अनुकूल देखल जाइत छै जेनाकि सिंचाइओ पर ध्यान देल जाय छै ओहि कोन चीजके कखनी सिंचाइ हेतय कखनी केकर कीटनाशक दबाइ लगतै ओसभ चीजकऽ देखल जाइत छै तऽ हमरा सभके चारि गो फसल होइए सालमे चारि गो फसल उपजाबैत छी जाहिमऽ मूँग उपजाबैत छी धान उपजाबैत छी आओर मकैओ उपजाबैत छी ईसभ चीज आओर मूँग धान आओर मकै आओर एहिके बाद अलावा आओर एगो कोनो दलहन फसल उपजाय लैत छी आ गोटे बेर जे कनी लेट भए गेल तऽ मौसम अनुकूल नहि रहल तऽ तीने टा फसल भेल फसलके लिअ सभसँ